प्रेशर कूकरमे जे होइ छै सेकर सेकर खाना आओर ई बर्तनमे जे खाना बनै छै से दुनूमे अन्तर हइ आओर मतलब एकर प्रेशर कूकरके जे हइ खानामे स्वादिष्ट होइ छै आओर एकर ना होइ छै बर्तनवलाके काहेकि ओकरामे भी अथी रहै छै मतलब चावल पानी रहि जाइ छै आओर पानी ओकरा सही रहै छै मतलब वाष्प बनिकऽ उड़ि जाइ छै प्रेशर कूकर द्वारा सीटीके द्वारा उड़ि जाइ छै आओर जे है उड़िके मतलब सिर्फ भात चावल मतलब बचै छै ओकरामे सिर्फ आओर चावल खाइमे अच्छा लगै छै प्रेशर कूकर द्वारा खाना खाइमे अच्छा लगै छै आओर बहुत अच्छा लगै छै